जय झूलेलाल साईं मां तव्हांजे भाग्यलक्ष्मी रेस्टोरेंट में अच अचनि वारो आहियां अॼु राति जो नवे लॻे त तव्हांजे होटल में कहिड़ी भाॼियूं आहिनि जेकी फेमस आहिनि खाइण लाइ हुनजी लिस्ट मूंखे ॿुधायो ऐं त तव्हांजे के ऐप में वञी करे कहिड़ी ऐ कहिड़े सेक्शन में रोटियूं ऐं भाॼियुनि जो प्राइज़ ब्राइज़ सभु ॿुधाए छॾिजो उहो असांखे प्रोसेस करण में आसानी रहे ऐं तव्हांजे अ तव्हांजे ऑर्ड्रिंग कीअं थींदी आहे उहो बि असांखे ॿुधाइजो ऐं कहिड़ो स्पेशल में आइटम अथव अॼु जे लाइ उहो असांखे ॿुधाइजो जय झूलेलाल